हाँ बिल्कुल सरकार की तरफ से योजना है इस्कालरसिप का जो कि हम लोगों को पढ़ाई में काफ़ी मददगार होता है इसलिए सरकार ये योजना लाई है इस्कालरसिप देती है और इस्कालरसिप सम्थिंग शुरू से ही मिलता है और वो पहले एक कक्षा एक से ही मिलता है वो दाल चावल कुछ मतलब खाने के लिए फिर वो प्रधान के थ्रू कक्षा पाँच तक के लड़कों को मिलता है वो प्रधान के थ्रू मिलता है अब तो बदल गया खैर नियम अब तो एकाउंट में आने लगा है माँ बाप के नही तो एक से पाँच तक तो प्रधान के थ्रू दिया जाता था प्रधान के अकाउंट में पैसे आते थे हर एक मतलब क्या है कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है तो क्या है जब पहले ऐसे था तो दिक्कतें होती थीं कोई पैसा दबा लेता था नही देता था इसलिए अब डायरेक्ट एकाउंट में जाता है जो कि डायरेक्ट बच्चों के पास तक पहुँचता है और उनको शिक्षा में काफी मददगार होता है और हम क्या है कि पता नहीं जैसे कि कभी जब बच्चे नाइन्थ टेंथ में जाते हैं तो उनका जो इस्कालरसिप होता है वो मिलता तो है लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी रिजेक्ट कर दिया जाता है और रिजेक्ट करने के बाद फिर वो नहीं मिलता है और उनको पढ़ाई के लिए काफ़ी वो दिक्कत होता है और माँ बाप जो होते हैं कि वो भी इस्कालरसिप पर काफ़ी अगर आश्रित हैं तभी तो लाेग डालते हैं तो उसके लिए क्या है कि आय प्रमाणपत्र बनता है जो गौरमेंट नियम लाई है वो शायद प्रमाणपत्र के थ्रू उनकी मतलब स्थिति को देखा जाता है कि इनकी वार्षिक स्थिति कितने पैसे हैं क्या हैं क्या इस्कालरसिप लेने लायक हैं या नहीं हैं तो उसी को मिलता है जो लेने लायक होता है तो उसको मिलता है तो उनका क्या है कि काफ़ी योगदान रहता है जैसे हम ही हैं तो हमको भी इस्कालरसिप मिलता था तो इस्कालरसिप जब मिलता था तो हमें काफ़ी मतलब मैं तो क्लास पढ़ लेता था तब इस्कालरसिप मिलता था तो आगे एडमीसन करवाने के लिए वो इस्कालरसिप काफ़ी हमें योगदान देता था जो कि माँ बाप के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता था तो ये अच्छी है और मे यही कहना चाहता हूँ इसमें क्या है कि इस्कालरसिप में बदलाव यह होना चाहिए कि जैसे अभी सम्थिंग मैं अपना ही उदाहरण दूँ मेरा क्या था अभी इस्कालरसिप मैंने भरा था तो का सब कुछ करने के बाद क्या हुआ कि ओ जब इस्कालरसिप नहीं आया वो रिजेक्ट कर दिया रिजेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि क्यूँ रिजेक्ट हुआ तो पता चला कि पर्सेन्टेज का कुछ दिक्कत है तो वहाँ पर क्या है कि पर्सेन्टेज के वजह से नही आया बाद में मैंने बहुत कोशिश की ये कालेज वालों की गलती की वजह से हुआ तो इसमें बच्चों का क्या गलती है तो जिससे हमारी आगे की पढ़ाई रुक गई तो ये सब चीज़ें हैं तो अगर गौरमेंट को इस्कालरसिप देने की मंशा है और वो ओ देना चाहेती है तो फिर दे दे और नहीं तो फिर वो कोई दिक्कतें नहीं है अब का है कि बीच बीच में बोल देते हैं बजट नहीं है ये नहीं है वो नहीं है तो बच्चों के भविष्य के लिए फ़्यूचर के लिए क्या है बजट और कहीं अपना अडजश्ट कर लें लेकिन उनकी पढ़ाई के लिए यह देना ही चहिए अगर इस्कीम है तो नहीं तो फिर नहीं देना है तो फिर ये ढकोसला आया न आया मतलब उम्मीद ख़त्म हो जाता है तो इसलिए हमारा तो यही राय है कि ये जो इस्कालरसिप है ये काफी कम्पल्सरी है इससे क्या है बच्चों को काफ़ी ग्रोथ होता है और उनका माँ बाप को भी आगे पढ़ाने की इच्छा होती है और उनका जो मानसिक टेंसन है वो ता ऊ ख़त्म होता है नहीं तो इस्कूल कॉलेज में क्या है फीस के लिए तो अगर इस्कालरसिप तो मिल जाता है तो आधा से ज़्यादा फीस तो इस्कालरसिप से ही हो जाता है तो माँ बाप के ऊपर उतना लोड नहीं होता जो कि बच्चों को पढ़ने में काफ़ी मतलब आरामदायक और टेंसन मुक्त होता है